اتر پردیش کی تہذیب اس کی عکاسی کرنے کے لیے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ اور دوسرے اسٹوج اسٹیج سے دوسرے اسٹیٹ سے بالکل الگ ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو آبادی کے جو مقامات ہیں جہاں پر پبلک جاتی ہے جہاں پر عوام زیادہ جاتے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے کرایہ مہیم متعین کر رکھا ہے کہ ہر تعداد اتنی ساری تعداد ایک ساتھ نہ جا سکے تو جن کے پاس کرایہ دینے کا کپیسٹی ہوتی ہے جن کے پاس وہی لوگ جاتے ہیں وہاں پر عام انسان اٹھ کر کے نہیں چلا جاتا ہے تو یہ تنوع لوگ اختیار کرتے ہیں اتر پردیش کے آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے